तर आज आमी गोंयकार गोंयकारपणाकूच विसरल्यात आनी गोंयांत रावून सुद्दां आमकां कोंकणी भास कितें ती कळना जाल्या गोंयांत आयज कोंकणी इतकी कमी जाल्या उलोवपी की कोणाक कोंकणी उलोवपाचो कांय म्हत्वूच ना कसो तर गोंयांत रावून सुद्दां आयज गोंयकार मनीस गोंयकार लोक गोंयकार भावबंदू आपणाले भावांक शॉपार समजा गेलीं जाल्यार भैया ये कितने में दिया दुसऱ्या भाशेंत विचारता आज दुसरी दुसरी भास इतकी प्रचंडपणीन वापरता लोक की स्वताची मात्रभाशा गोंयकार स्वताची मात्रभाशा विसरपा लागल्या आनी ते आज कारण कितें म्हटल्यार गोंयकार जेन्ना भायर वता जाल्यार गोंयकारांक त्या भायल्यांची भास कळना आनी आपणाली भास बदलची पडटा आतां समजा ते म्हाराष्ट्रा गेले कोणूय जाल्यार म्हाराष्ट्रा गेले जाल्यार म्हाराष्ट्रा च्या लोकांक कोंकणी ही कळना तर तांकां मराठींत समजोवचें पडटा की बाबा ही गजाल खंय आसा वा हें दुकान खंय आसा वा हो ठिकाण खंय आसा कोंकणी भाशा कोंकणी भाशेन जर ते उलयले जाल्यार तें तेंका कळना जाता तर गोंयकार लो गोंयकार मनीस गोंयकार भावण भावबंदू आपणाली भाशा बदलून त्या मनशाकडेन उलयता बट तोच मनीस तोच म्हाराष्ट्राचो वा मुंबयचो वा दिल्लीचो मनीस कोणय आसलो तो जर गोंयांत येता जाल्यार गोंयकाराक तो मराठींत उलयता तो आपणाची भास सोडिना तो आपणाची भाशेची गोडवाय जी तेजी पकड आसा त्या भाशेचेर ती सोडिना वयल्यान गोंयकारूच गोंयकार लोकूच आपणाली भाशा बदलून परत तेंकां मराठींत वा हिंदींत समजयता आयज जर तुमी गोंयाची परिस्थिती पयत जाल्यार गोंयांत खूब भायलो लोक भल्ला आयज गोंयकार असो कोंकणी उलयणारो खूब कमी लोक आशा कोंकणी ही गोंयची मातृभाशा बट तीच मातृभाशा फुडें चलयणारो कोण ना आमी गोंयकार जावन आमी आमची मातृभाशा राखपाक जाय आमची मातृभाशा जे कोण भायले पर्यटक आसूं वा भायलो खंयचोय मनीस आसूं ट्युरिस्ट आसूं वा भारत देशांतलेच आमचे भावबंदू आसूं तेंका आमी आमची कोंकणी भास ही शिकोवपाक जाय तांकां एक उतरांतल्यान चालू करपाक जाय ती शिकोवपाची की बाबा तूं कसो आसा वा आपणाक हांगा वचपाक जाय हें आमी तांकां समजावन सांगपक जाय की तुमी जर गोंयांत येता जाल्यार तुमी गोंयकारांची भाशा उलोवंक जाय कोंकणी भास ही उलोवपाक जाय तेन्नाच आमच्या गोंयच्या मात्रभाशेचो कोंकणी हेजी इंपोर्टंस वाडटली आनी तेजी म्हत्वताय वाडोवपा खातीर कोंकणी भाशेची म्हत्वताय वाडोवपा खातीर चडांत चड शाळेंनी कोंकणी ही आमी इन्ट्रोड्यूस करपाक जाय भुरग्यांक तो मागीर भुरगो गोंयकारूच आसूंदी वा गोंयच्या भायलो आसूंदी गोंया भायलो सुद्दां आसलो जाल्यार ताका पयली आमी शिकोवपाक जाय की कोंकणी भास ही कितें आनी कोंकणी भास भाशेचो गोडवाय कितें तो म्हाजें पर्सनल जर हांव सांगपाक गेलें जाल्यार हांव स्वता ट्युशन्स घेता आनी ट्युशन घेवन हांवें एक पयलां की म्हजे कडेन एक स्टुडंट येता एक भुरगो येता जो आंध्रप्रदेशाचो आनी ताका कोंकणी वाचपा खातीर इतको त्रास जाता ताका आवडटा तो म्हणटा म्हाका कोंकणी भास ही खूब आवडटा आनी आपणाक कोंकणी भास ही शिकपाक जाय बट तो अडकळटा पण तो प्रयत्न करपाचें सोडिना हांव तशेंच म्हणटा की आमी गोंयकार जावन जर आमची मातृभाशा आमी वाडयना जाल्यार आनीक कोण वाडयतलो म्हाराष्ट्र म्हाराष्ट्रांत तुमी आयज पयत जाल्यार म्हाराष्ट्रांत आयज ते गर्व आसा तांकां की आमी मराठी उलयणारे तशेंच आमच्या गोंयांत गोंयकार गोंयकारांक गर्व आसपाक जाय की आमी कोंकणी भास उलयणारे आनी आमची कोंकणी भास ही चौ फोरटी फोर इंटर्नेशनल लॅंगवेज हें आमी सगळें भारत देशाकूच न्ही बट भारत देशाच्या भायरूय आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक जाय की कोंकणी भास ही इंटर्नेशनलूय जावूं शकता राष्ट्रा भायरूय वचूं शकता आनी हें राष्ट्रा भायर वचपा खातीर आमी ती वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय चडांत चड लोकां कडेन कोंकणी भास पावोवपाची आमकां क्षमता आसपाक जायआनी कोंकणी भास ही प्रायमरींतल्यान म्हणजे मूलपणांतल्यान आमकां भायल्या लोकांक शिकोवपाक जाय आयज पळयत जाल्यार गोंयांत भायलो लोक हो खूब भरला आनी ते आमचे कडेन हिंदीन उलयता आनी समजा एक कोंकणी भावाचे आमच्या कोंकणी उलयणाऱ्या भावाचे जर आमचे कडेन दुकान आसा जाल्यार कोंकणी गोंयचोच मनीस तेचेकडेन हिंदीन विचारता भैया ये कितने का है भैया वो कितने का है वा भैया ये क्या है तर आमी हो जो उणाव आसा कोंकणी उलोवपाचो जो उणाव आसा तो कमी करपाक जाय आनी आमी आमची भाशा बदल नासतना आमी ती कोंकणीन उलोवपाचो प्रयास करपाक जाय